जी आप कैब सर्विस सेंटर से बात कर रहें जी जी मुझे एक कैब बुक करनी थी जी जी मेरे माता पिता ग्वालियर गए हुए हें तो वो भोपाल वापस आना चाहते हैं तो मैं इस लिए इसके लिए कैब बुक करवाना चाह रही थी जी तो आप बता सकते हैं कि किस कितना चार्जेस लगेगा उसका जी ग्वालियर तक का कितना लगेगा सात सौ रुपये और वहाँ से अच्छा पूरा ओके ओके ओके ओके पंद्रह सौ पड़ जाएगा पूरा ठीक है हाँ ओके तो आप बता दीजिए कितना टाइम लगेगा हाँ हाँ तो ओके ओके तो आप मतलब उन्हें कल सुबह निकलना है वहाँ से तो आज रात के लिए आप निकल सकते हैं क्या ओके और मुझे कौन सा ड्राइवर जाएगा कितने बजे जाएगा गाड़ी का नंबर और उनकी पूरी आईडेंटी चाहिए मुझे तो आप मुझे अभी वॉट्सअप पर भेजें ओके ओके ठीक है बाक़ी फिर आप कॉल करिए ठीक है मुझे बताइए कैसा क्या है ठीक है ठीक है थैंक यू